हमर सभकेँ स्थानके पाबनि छै ओ बड़ा अच्छा लागै छै जेना तेना छठि पूजा छठि पूजाके साथ साथ तेना की कहबै अहाँ जे पर्वत सभके पू अथि सभके पूजा होइ छै तुलसी पाबनि होइ छै ओकर बाद जे छै शिवके पूजा होइ छै मुण्डन भए गेल मुण्डन सभ उपनयन सभ सन्स्कार सभ भए गेल ई सभ बहुत ही अच्छा होइ छै जे कि बहुत गजब होइ छै ई कहि सकै छी अहाँ सभ मिली जुलिके सभ काम करै छै सभ बच्चा सभ एकदम उछलैत रहै छै बहुत अच्छा लागत